مجھ کو رننگ کرتے ہوئے چوٹ کافی بار لگ چکی ہے اس کو میں نے کافی بار لگنے کا تجربہ حاصل کر چکا ہوں چوٹ لگنا آپ کی ہی غلطی ہو سکتی ہے جیسے آپ رننگ کر رہے ہیں آپ آگے پیچھے دیکھ کر رننگ میں سے دھیان ہٹائیں گے اور آپ کہیں پر بھی ٹھوکر کھا کر گر سکتے ہیں آپ کی ایڑی پھٹ سکتی ہے گھٹنا پھٹ سکتا ہے اور بھی ٹانگ میں کافی قسم کی چوٹ لگ سکتی ہے یا آپ کا پیر مڑ سکتا ہے یا آپ کی نس پہ نس چڑھ سکتی ہے اس کو بے انتہائی سے آپ کو بڑی ہی تفتیش سے دھیان دینا پڑ سک پڑے گا کیونکہ آپ کے پیر کی نسیں بلاک ہونے کا خطرہ رہ سکتا ہے آپ کو جیسے ہی نس پہ نس چڑھنے کا کوئی احساس سا ہو تو تھوڑی دیر رک کر اپنے پیر کو ہلائیں اور اس کو مالش کریں یا آپ کو کبھی چوٹ لگے تو ہلدی کا دودھ پی کر آپ اپنی چوٹ کو جلدی سے جلد ٹھیک کر سکتے ہیں باقی چوٹ پر پٹی کروانا غلط ہے کیونکہ اگرچہ کی ہوئی چوٹ اگر کھلی ہوا میں ہی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ ہولی ہوا میں فریش ایئر ملتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جلدی ٹھیک ہوتی ہے فریش ایئر سے ملنے والی وٹامنس چوٹ کو جلدی سکھا دیتے ہیں اور پٹی میں چوٹ کا بھی زیادہ پک بھی سکتی ہے پانی کا خطرہ ہوتا ہے لگنے کا اسی لیے چوٹ کو سنبھالنے بہت زیادہ ضروری ہو سکتا ہے چھوٹ میں ہمیشہ ہلدی کا دودھ پہلی مرتبہ پینے کا تجربہ رکھیں